तेरो हुमण गांवठी अळमी खतखतें सुंगटांचें डांगर मणगणें साकरभात गोडशें तिसऱ्यांचें सुकें शागोती सुंगटांची किसमूर सौराक भरिल्ल्यो माणक्यो वरण रेंचाद बांगडो दाळ बांगड्यांची उड्डमेथी पातोळी सान्नां नाचण्याची कापां दुदांतले फोव सोजी मुटल्यो अणसाच्यो सांसव शिखळ्यो उकडें शीत तांदळाची आमटी रंगी म्हण ताल्ल्यांचें आंबट तिकट कोळ्यांचे सुकें पोळी चिकन काफ्रियाल